اردو اردو زبان اچھی ہے اردو کتاب جو ہے بہت ہی اچھی ہے اپنے بچے کو بھی اردو پڑھائیے جیسے دینی تعلیم ہو فضائل اعمال ہو اور جیسے اردو جو ہے آج کے ڈیٹ میں اپنے بچے کو انگلش پڑھا رہے ہیں ہندی پڑھا رہے ہیں وہ سب نہیں پہلے اردو پڑھائیے پہلے اپنے بچے کو تعلیم اردو کا دیجیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اردو پرھنے کے بعد ہر طرح کا بات سمجھ میں آتا ہے دینی تعلیم کوئی بھی چیز ہو تو پہلے اپنے بچے کو اردو پڑھائیے اردو ہم لوگ کا فرسٹ میں اردو کا ہم لوگ کو اچھی سمجھ میں بھی آتی ہے اور اچھی چیز ہے کہ پہلے ہم لوگ اردو سمجھیں اور اس کے بعد آگے جائیں جیسے اردو میں ہر طرح کا جو ہے فضائل اعمال اس میں ہر ایک طرح کی بات ہے ہر ایک طرح کا سمجھانا ہے اپنے بچے کو پہلے اردو سمجھائیے اردو اچھا لگتا ہے پڑھنے میں اردو سمجھنے میں اچھا لگتا ہے اردو جو ہے ہم لوگ کا فرسٹ زبان اردو ہی ہے اردو پڑھنا بھی چاہیے اور بچے کو پڑھانا بھی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پہلے مذہبی کتاب پڑھے تب آگے انگریزی ہندی پڑھے لیکن پہلے اپنے بچے کو اردو بھاشا پڑھائیے اردو سمجھائیے اس کے بعد دینی دنیا دینی تعلیم دیجیے پہلے اپنے بچے کو اردو پڑھائیے اردو سمجھائیے اردو پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے سمجھنا بھی اچھا لگتا ہے اور سننا بھی اچھا لگتا ہے